असां खे सिंधीयुनि जी शादिनि में जेको आहे एन्जॉय करण लाइ काफ़ी मिलंदो आहे जीहं त उन में जेको आहे खादा जेके आहिनि उहे अलॻि अलॻि टाइप जा हूंदा आहिनि काफ़ी सारी वैरायटी हूंदी आहे हुन में उन माण्हू सुठी तरह एन्जॉय बि करे सघंदो आहे ऐं ॿियो जेको आहे उन में एन्जॉय करण जो हिकु सुठो तरीक़ो इहो आहे की असां हुन में जीअं संगीत पार्टी वग़ैरह रखंदा आहियूं त उन में गाना वग़ैरह ॻाईंदा आहिनि लाॾा हूंदा आहिनि जीअं त रख संदलीअ ते पैरु मुंहिंजा मोर लाॾा ऐं सिक में इहे गाना जेके आहिनि ॻाया वेंदा आहिनि जीअं माण्हू जेके आहिनि उन में सुठी तरह एन्जॉय करे सघंदा आहिनि